हलो हलो हा हा तव्हां केरु अच्छा अच्छा दीपा हा ॿुधायो

अच्छा अच्छा अरे बाप रे हा हा हाज़ुरु कयो कहिड़ियूं खपनव

हा हा सभु आहे हा हा किलो किलो पत्ते गोभी चालीह रुपिया किलो अथव महांगी किथे आहे वीह कीअं चालीह रुपिया मूंखे ख़रीदी पंजुटीह रुपिया आहे त मां तव्हां खे चालीह रुपिया थी विकिणा पंज रुपया न ठाहींदमि हा हा हा त भले इहो त मां आख़िरि आख़िरि पंटीह वठंदीमांव कमाईंदमि न तव्हां मां पंटीह वठंदीमांव हेतिरो त नुक़सान में थोरी विकिणंदमि न मां बि भाॼी विकिरणु वेठी आहियां मां उहे महांगा अथव हाणे उहे असी रुपए किलो थी विया अथव हाणे ॿोॾि आई आहे त भाॼियूं सभु महांगियूं थी वियूं अथव मां किथे थी चाहियां मुंहिंजे मथां ज़ुलम थी विया आहिनि हा चङो घणे जो खपंदो सभु किलो किलो खपनव हा हा धर्म जो आहे मां तव्हां मां तव्हां मां कमाईंदमि कोनि जेको आहे मूड़ होतिरे में ई मोकिलिंदीमांव हाणे सभु किलो सभु किलो मां थी वेंदो तव्हांजो कमु ठीकु आहे चारि भाॼियूं चयव न

अच्छा शिमला मिर्च गजर टमाटा मूं वटि अथव सुठे में सुठा ॾेढु सौ रुपए किलो ॿिया सौ वीह अथव सौ वीह अथव घटि ॻाढ़ा अथव अथव उहे सौ वीह रुपए किलो अथव घटि मां ॾिसो त हाणे टमाटनि जी ॿाहिरि केॾी माहामारी लॻी पई आहे माण्हुनि खे खाइण लाइ टमाटा कोन आहिनि सोन जे बदिरे माण्हूं टमाटा था वठनि ॾिसो था केॾी माहामारी लॻी पई आहे ॿुधो ॿुधो बिरयानी में त टमाटा न विझो टमाटा भई न विझो टमाटा भई न विझो न बिरयानी में पोइ हेॾा महांगा छो था विझो रंग कीअं निकरंदो शिम कश्मीरी मिर्च वठी ॾियांव उहो विझो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा वाजिबी वाजिबी मां पोइ बिल लिखी थी मोकिलियांव मोबाइल में ऐं मोकिलियांव थी सभु भाॼियूं मोकिलियांव थी हा हा हले हले आंटी काई ॻाल्हि न आहे पैसा केॾां वेंदा पैसा केॾे वेंदा पैसा घर में आहिनि हा हा वाजिबी लॻाईंदमि वाजिबी तव्हां चिंता न कयो भॻवान जो कमु आहे इहो बि ठीकु आहे आंटी हा हा हरिओम